मैंने बजाज कंपनी का एक पंखा खरीदा उस पंखे में कुछ दिन वो बहुत बढ़िया चला लेकिन धीरे धीरे उस पंखे में आवाज़ आने लगा मैं सोचा कोई दिक्कत नहीं है सही हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद उसमें और तेज़ आवाज़ आने लगा और वो बहुत ज़्यादा बिजली खाता था लेकिन तेज़ नहीं चलता था मेरे को ओ बहुत बेकार पंखा लगा